हेलौ औ मा औ औ सार फिसियो माने एम्फौ फिसियोबा जोङो एम्फौखौ बिदै फारामाव लायबाय फारामाव लायनानै बिदिनो बिदैनिफ्राय ओंखारहोबाय बिदिनो बिलाइ थिलाय इन्दि बिलाइ होनानै फेदेरबाय बिनि उनाव देरबाय बियो इन्दि बिलाय होयो फिसिनानै जोङो जायो जायोबो जोङो बिदिनो फानो सोरबाफोर लांफैयोब्ला बेफारिबो खालायो फानहरो बैसोआथ' बिदिनो गोबाव मास मोनसेआवनो मोननाय जायो जायो बिदिनो बिदिनो गामबारि बिलाइखौ जायो इन्दि बिलाइ गामबारि बिलाइ होयो ओमफाय दस्रा जोंथ' फिथोबखौ जों माबा लुनानै दख'ना बा माबा गानग्रा जोमग्रा दानानै गाननो जोमनो हायो मालाबा फानहरोबो जों जों बिदिनो जि दानानै गानग्रा जोमग्रा दानानै फानहरो बिदिनो फिथोब थिथोब फोरबो फानहरो सोरबा बिदिनो खुन्दुं थुन्दुं फोरबो जों लुनानै इन्दि जोंबो जायो जानाया जोंहा जानाया जायो जों बेफोरबायदि बिदिनो बेफारि खालामो बिदिनो उइभिं थुइभिंफ्रावबो

औ दे दे औ सार दे नाजागोन